दूध पीजिए हमने तो यह लड़के को बोला था दूध पीने के लिए कच्चा दूध सुबह शाम दोनों टाइम वह पीकर अपना वज़न बढ़ाया था और ज़्यादा अगर करना है तो पनीर पनीर खाइए दूध को फाड़कर पनीर खाइए या तो हरी सब्ज़ी का प्रयोग करिए हरी सब्ज़ी का प्रयोग करके नहीं तो फिर ऐसे थोड़ा सा दही हो गया हमने तो बहुत से लोगों को घर पर देखा है दही दूध का ज़्यादा प्रयोग कर किए हैं इससे अच्छा है कि आप दूध का ही प्रयोग करिए या तो आप हरी सब्ज़ी भी खा सकते हैं हरी सब्ज़ी में पालक उलक ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप पालक के अलावा आप जैसे हो गया पत्ता वाली गोभी हो गई फिर मूली

बैंगन की सब्ज़ी ज़्यादा दूध खाने से तो ज़्यादा मोटापा आएगा वज़न बढ़ेगा इससे अच्छा यही है कि आप दूध खाइए मेरा एक दोस्त था हम तो उसको यही बताए थे दूध पीने के लिए वह दूध पीता गया उसका वज़न बढ़ गया और ज़्यादा वह होता तो पनीर भी खा लेता था उसको यही होता है या तो पनीर खाते जाइए आप पनीर भी खाएँगे तो सही रहेगा वज़न बढ़ जाएगा आपका और नहीं तो आप नहीं तो आप यह खाएँ हरी सब्ज़ी में हरी सब्ज़ी में पालक का ज़्यादा प्रयोग करिए वह सही रहेगा पालक भी ठीक रहेगा नहीं तो फिर आप दोनों मीटिन्ग दूध पी सकते हैं सुबह शाम सही रहेगा आपके लिए और आप घी भी खा सकते हैं वज़न बढ़ाने के लिए घी अच्छा रहता है घी रोटी में पोतकर बढ़ियाँ से गरम करके दाल में डालकर सब्ज़ी में डालकर दूध में उबालकर डालकर भी खा सकते हैं घी तो अच्छा रहेगा आपके लिए आप ऐसे वज़न बढ़ा सकते हैं मेरा दोस्त था एक जो हमसे पूछा था तो हम यही उपाय बताए थे कि दूध और घी इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है वज़न बढ़ाने के लिए दूध और घी सबसे बेस्ट है अगर आप खाते रहिए तो आपका वज़न बढ़ जाएगा नहीं तो हरी सब्ज़ी का प्रयोग करिये ताजा ताजा फल का प्रयोग करिए फल भी खा सकते हैं आप वज़न बढ़ाने के लिए जूस भी पी सकते हैं फल का लौकी का जूस पी सकते हैं वज़न के लिए तो यही सही रहेगा और हमारे हिसाब से तो और दूध भी पनीर दूध को गरम करके दोनों मीटिन्ग में पीकर भी वज़न बढ़ सकता है आपका ऐसे कर सकते हैं आप

और मेरे हिसाब से पनीर का ज़्यादा प्रयोग करिए वज़न बढ़ जाएगा दूध का कच्चा दूध का ज़्यादा प्रयोग करिए वज़न बढ़ जाएगा मेरा एक दोस्त था मैंने उसको बताया था वज़न बढ़ाने के लिए कच्चा दूध पीजिए आप वह सही रहेगा

हरी सब्ज़ी का प्रयोग करिए हरी सब्ज़ी भी सही है